جی آپ کا سوال ہے کہ میں اپنی دوستی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں جو میری زندگی میں بہت اہم ہیں تو پھر سنیے میری ایک دوست ہے اس کا نام ہے آسیہ ہم دونوں بچپن سے ساتھ پلے بڑھے ساتھ رہے کبھی وہ میرے گھر آتی تھی کبھی میں اس کے گھر جاتی تھی ہم ساتھ میں رہتے تھے ساتھ میں نہانا کھانا پینا سب کچھ ساتھ میں رہتا تھا بہت مستی کرتے تھے بہت اچھے سے رہتے تھے ہم ہم اسکول میں بھی ساتھ میں جاتے تھے ساتھ میں پڑھتے تھے ساتھ آنا جانا تھا ہمارا آسیہ اور میں ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اس کا گھر میرے گھر کے پاس میں تھا دوست تو اور بھی تھے بہت سارے تھے پورا گروپ تھا لیکن وہ میرے لیے خاص تھی میں اس کے لیے خاص تھی ہم دونوں میں ایک بہنوں کی طرح پیار تھا اور آج بھی ہے پھر سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا پھر ہم بڑے ہوئے پھر ہم اسکول میں چلے گئے ساتھ میں ساتھ میں رہتے تھے سارا دن ساتھ میں مستی کرتے تھے دن بھر وہیں رہنا اسکول میں مستی کرنا پڑھائی کرنا سب کچھ ہم ساتھ میں کرتے تھے جب چھٹّی ہوتی تھی جب ہم اسکول سے آتے تھے تو ہم راستے میں اتنی مستی کرتے تھے بہت وہ میرا اسکول بیگ لے کر آتی تھی میں اس کا اسکول بیگ لے کر آتی تھی پھر ہم بڑے ہوئے پھر ہماری شادی ہو گئی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی میری کہیں اور شادی ہو گئی سب دوست الگ الگ ہو گئے لیکن آسیہ کا اور میرا ایک ایسا رشتہ تھا کہ ہم الگ ہو کے آج بھی ساتھ ہیں فون پہ آج بھی جڑے ہوئے ہیں ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وہ اپنی مجھے بتاتی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات میں اس کو بتاتی ہوں اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرتی ہے اگر مجھے کوئی پریشانی یا بات ہوتی ہے تو میں بھی سب سے پہلے آسیہ سے شیئر کرتی ہوں وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی نہ ہی میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکتی آج بھی ہم دونوں گھنٹوں گھنٹوں تک بات کرتے ہیں جب میں سسرال سے مائکے جاتی ہوں تو میں اس کو کال کرتی ہوں تو وہ بھی آ جاتی ہے اپنے مائکے پھر ہم ساتھ میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اسکول کی باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آج بھی ایسا ہے کہ ہم جب دونوں ملتے ہیں تو گھومنے جاتے ہیں کبھی کہیں گھومنے جاتے ہیں کبھی کہیں گھومنے جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی شادی یا فنکشن کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ میرے گھر پہ آتی ہے اگر اس کے گھر میں ہوتا ہے تو میں بھی گھر پہ جاتی ہوں اس کے ہماری فیملی میں بھی بہت پیار ہے اس کی فیملی بالکل ایسی ہے میرے لیے جیسی میری فیملی میری فیملی ایسی ہے اس کے لیے جیسے اس کی فیملی سب ساتھ میں رہتے ہیں مل جل کے سارے تہوار ساتھ میں مناتے ہیں اب ہماری زندگی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کے بھی بچے ہو گئے اور میرے بھی بچے ہو گئے لیکن ہم آج بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں آج بھی ہم گھنٹوں تک باتیں کرتے ہیں فون پہ ایک بھی دن خالی نہیں جاتا جس دن ہم دونوں بات نہیں کر لیتے فون پہ وہ ایک میری زندگی کا بہت خوبصورت پل ہے اس کی دوستی میرے لیے بہت اہم ہے وہ میرے لیے بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہے میرے لیے بہت بڑھ کے ہے اور میں بھی اس کے لیے بہنوں سے زیادہ عزیز ہوں وہ مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتی ہے مجھ سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتی ہے وہ بہت پیاری بہت اچھی دوست ہے میری میری آسیہ بہت اچھی بہت اچھی دوستی ہے ہم دونوں کی بس یہی تھی ہماری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی